आं मिथिनाय फालांगिनि मुवाफ्रा फिसा फिसाया जाबाय गयनि फालांगि ना बेदरनि फालांगि सि जोमनि फालांगि जाग्रा लोंग्रानि फालांगि लहा लहि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि फिथाइ सामथाइनि फालांगि आरो बायदि बायदि मोनसे थि फालांगिनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों ए थगायालासेनो सैथोजों मावनाय समबादि खोथा होनायफोरखौ मावफुंनाय नांगौफोरखौ होनाय बायदि बायदि